सबसे अप्रत्याशित चीज़ मेरे लिए यह रही कि हमने आशा नहीं किया था कि हम एक खूबसूरत से सूर्यास्त को देख पाएंगे लेकिन हमारे लिए यह बहुत अच्छा रहा कि हमने वह खूबसूरत सूर्यास्त देखा इसके अलावा हम हाइट पर जब जाते थे तो हम ट्रैक्स में तस्वीरें तो लेते हैं लेकिन हम इन्हें कहीं भी पोष्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम सोसल मीडिया जैसी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं इसलिए हम अपनी ऐसे ही पसंद के लिए कुछ तस्वीरें ले लेते हैं पर इन्हें कहीं भी पोष्ट नहीं करते हैं